ग्रामीण क्षेत्रों में हम ज़मीन के लिए काफ़ी मात्रा में कन्क्रीट एवं परती भूमि को देखा जाता है जिसको अधिकार में लेने के लिए बहुत सारे व्यक्ति एवं लोग हम हमारी ज़मीन के पीछे पड़े हुए हैं जिसके लिए हमें काफ़ी मात्रा में उनकी सारी ज़रूरतों का हिसाब करना पड़ता है वह सब जब प्रत्येक के लिए हमें तहसील एवं लेखपाल की सारी सलाह ले लेने के बाद ही हमें ज़मीन और कि पट्टे की हासिल होती है ज़मीन के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में खाली ज़मीन पट्टे के लिए जो व्यक्ति किया रहता है वह उसके लिए हमें खाली ज़मीन के पट्टे के लिए उस उसका हस्ताक्षर एवं सारी कार्यविधि बहुत ज़्यादा महत्व रखती है पट्टे की हुई ज़मीन एवं हस्ताक्षर उसके प्रमाणपत्र उस व्यक्ति का उस ज़मीन पर हक़ जताते हैं कि उस व्यक्ति का ज़मीन पर हक़ है या नहीं इसके लिए हमें कानून एवं क्रिया विधियों की ज़रूरत पड़ती है जिसके कारण हमें राय लेखपाल की सलाह लेने के लिए लेना बहुत ज़रूरी है जो एक